हलो नमश्कार सर पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ श्री हरी इस्टेशनरी से सर मुझे पता चला था कि आपके आप टीचर हैं और आपके इस्कूल में कुछ इस्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए हाँ सर तो आप मेरे यहाँ काफ़ी थोक का माल मिल जाएगा इस्टेशनरी की सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे पास तो आपके पास जो गोरमेंट के द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट माँगी गई है बच्चों के लिए या तो आप उसकी लिश्ट बना कर पूरे मुझे एक बार सेंड कर दें तो मैं आपको पूरी चीज़ों के रेट लिश्ट पूरी बना कर दे देता हूँ कि यह चीज़ इतने की है ओर उसको जो भी होगा ऊपर नीचे जो भी होगा वह आप ओर मे मिल के बेठ के बात कर लेंगे और कर लेंगे उसमें क्या तो आप एक बार पूरा या तो जो भी कोटेशन आपके पास आया है वह मुझे भेज दें तो काफ़ी आसानी होगी ओर आपको आना भी नहीं पड़ेगा आप जो भी रिक्वायरमेंट माँगेंगे वह मैं आपको आपके इस्कूल तक या घर तक पहुँचा भी दूँगा आसानी से है ना सर तो आप वाट्सअप पे मुझे सेंड कर दें सारी डीटेल तो मैं पूरे बंदे को पूरा निकलवा के जो भी कोटेशन है पूरा निकाल देता हूँ और आपको सारा सामान जो भी इस्टेशनरी का लग रहा है वह आपको डिलेवर भी कर दूँगा जहाँ भी आप बोलेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए तो आप एक बार मुझे वाट्सअप कर दें सारी डिटेल्स है ना ठीक ठीक है सर ठीक सर थैंक यू सर ओके थैंक